जुनारफोरखौ नायफिननायाव मोसौ अमा बोरमा दाउ हांसो आरो फारौ गासैआवबो नायफैनायाव मोसौआ बेमार जायोब्ला जोथोन लानांगौ बेमार जादों मोसौनि बिगुराव आथिङाव फुरायजादों बिखुंआव सिथर बेरनानै बेदला मानै गाराय जादों बेखौ मुलि दौबाय हामो माखासेया मोजां हामबाय माखासेया दासिमबो दंबावो डक्ट'र अजा होब्लाबो हामनो नागिरला माखासेया हामबाय गाराय जानायफोरा हामलांबाय बबे मासे फिसाया दाबो हामबावाखै आङो मुलि दौगासिनो दङ मुलि फोनगासिनो दङ डक्ट'र अजानि होबाय माखासेया हामबाय माखासेया दासिमबो हामनो हायाखै बेखौबो आङो मुलि फुनगासिनो दङ मुलि दौगासिनो दङ हामहां हां जानानै दङ दाउआबो बेमारजों थैयै थैयै थैनानै बिमा माथाम फिसा मानै दङ अमायाबो फिसाया मानै थैबाय ओमफ्राय माखासेया मोजां मोजां जानानै आङो फाननो हाबाय बेयाव आं फैसा गोबां रां खामायनो हाबाय अमा फाननायाव दा बिमाया गाबजानानै दं बिमा मानैबा मानैया दा मासे खासि दं बेखौबो आङो फेदेरनो थाखाय आदार बायनानै होगासिनो दङ नोगोद खस्त' अमा दाउ लानाया फैसा नङाब्ला माजों गुन्दै बायनो माजों आदार बायनानै जाहोनो बेनिखायनो जों खस्त' खालामाब्ला जोङो माबोरै थाखाखौ खामायनो हागोन बेनिखायनो जोङो खस्त' खालामनानै दाउ अमाफोरखौ मोसौ मोसाफोरखौ नोगोद जोथोन खालामनानै आदार होनांगौ जायो अमा गुन्दैया दामआ सयद्द' थाखा पन्द्र' थाखा बेखौ बायनानै होनांगौ जायो बेखौ माजों मोनगोन माजों मोना जायो समनि गेजेराव आंखाल जायो मोसौखौ फोथाराव लांनानै गांसो नागिरनानै खानांगौ जायो मोसौआ गाहाम जायोब्ला नायजाया गुफुं जानांगौ मोसौआ मोसौ गुफुं जाब्लासो आंनि गोसोआ जोबोद खुसि जायो बबेबा मोसौआ गाहाम जायोब्ला आङो दुखु मोनो बोरमायाबो गुफुं गुफुं माइरं होनांगौ दै होनांगौ गांसो नायनानै खानांगौ सान्दुंआव सान्दुं बारा जायो अखायाव अखा बारा जायोलाय न'आव खाफैनांगौ जायो दा बेबायदिनो दाउ अमा मोसौ बोरमा जोथोन लानांगौब्ला जोंनि आइजोफोरनि दायित्थ' जाबाय जोङो दा गासैयावबो नोजोर होग्रा जानांगौ